हाँ नमस्ते नमस्ते हलो मछली चाहिए थी कौन कौन सी मछली रखे हैं कौन रोहू है ये रोहू क्या रेट चल रहा है आपका थोक रेट बताइए

होलसेल होलसेल के लिए हमको थोक में बेचना है ना आए चाहिए हमको करीब दो दो दो कुंटल नहीं जिस चीज का डिमांड हो जाएगा उसी दिन चाहिए अच्छा नहीं नहीं ऊ तो ठीक है जो डिमांड होगा मार्केट का उस हिसाब से जो है रेट डिमांड हिसाब तो आपको बता दिया जाएगा उस हिसाब से लिया जाएगा ओ रेट क्या है रोहू ओहू का

अच्छा

अच्छा

कन्सेसन कन्सेसन भी होगा